जी सर मैं एक बार घूमने गया था घूमने के तौर फिर निकला घर से बॉम्बे गया बॉम्बे में नहीं अच्छा लगा तो गुजरात गया गुजरात गुजरात में गया तो वहाँ घूमा घामा वहाँ भी अच्छा नहीं लगा फिर हम उसके बाद चले आए घर कुछ दिन के बाद घर आए तो घर आने के बाद हमको क्या हुआ कि बच्चे पढ़ रहे थे बच्चों कि पढ़ाई चल रही थी पढ़ाई के विषय में सोचना पड़ा खुद तो पढ़ाई के विषय में सोचे कुछ गए बॉम्बे में काम किया तो वहाँ से पूर्ति नहीं हुई हमारी तो फिर शादी लड़की की शादी करी तो लड़की की शादी में आए शादी की शादी में वा काफ़ी कर्ज हो गया मेरे ऊपर तो फिर गुजरात गए पन्द्रह सोलह साल गुजरात थे तो गुजरात जाने का मकसद मेरा यही हुआ कि पैसा कमाना पैसा कमाना के मकसद में गए थे तो हम डायमंड में हम गए छः महीना में तो पहले डायमंड में सीखा डायमंड के डायमंड में सीखा डायमंड सीखने के बाद उसी में लगे रहे डायमंड में काफी समय तक काफी कर्ज वो हो गया था जो मैं चुकाने के लिए तब पन्द्रह सोलह साल हम वहीं पे अपनी परस्थितियाँ कुछ ऐसी डाउन हुई जो कि परस्थिति डाउन होने के कारण में वहाँ पे पन्द्रह सोलह साल निकाला तो काफ़ी समय वहाँ काम किए काम करने के बाद फिर जब थोड़ा मुक्त हुए फिर दोबारा बॉम्बे आए बॉम्बे आए तो बच्चे थोड़ा सयान हुए बड़ा हुआ था बच्चा आया यहाँ गाड़ी उड़ी चला रहा था ऑटो फाटो तो यहाँ इसके साथ रहने लगे थे यहाँ भी काफ़ी समय निकाल दिया इस ऐसी दशा में तो ऐसे ऐसे जगह कुछ घूमने के लिए गए अभी तो मैं इस समय केवल घूमना घूमने जाता हूँ तो केवल देव स्थल पे जाता हूँ जैसे अयोध्या धाम बहुत बढ़िया बनाया हुआ हमारे पी एम साहब ने इतना बढ़िया मंदिर बना दिया शायद इस जीवन में कोई बना ही नहीं पाता जैसा इन्होंने किया है ऐसे ऐसे कार्य कर दिए पी एम साहब ने कि कोई कोई आजतक किया ही नहीं था मंदिर तो देखने के बाद ये मालूम पड़ता है कि साक्षात यहाँ भगवान राम स्वयं यहाँ बैठ गए हैं और आस्था स्थापित हो चुके हैं बहुत सुन्दर लगता है और वो वो मंदिर छोड़ दीजिए इधर चले आइए काशी विश्वनाथ में देखिए तो शंकर जी का वास हो रहा है वहाँ गंगा गंगा तट पे जाइए देखिए ऐसे ऐसे कार्य पुनित काम इन्होंने किया है अब तो मैं यही देखता हूँ प्रयागराज कुम्भ मेले में गया था कुम्भ मेले में देखा है इनकी व्यवस्था देखा इतनी बढ़िया व्यवस्था थी लोगों के लिए क्या व्यवस्था थी कि भगवान जाने ऐसा व्यवस्था तो किसी ने किया ही नहीं जो कुछ किए बहुत बढ़िया किए और मैं भविष्य में ये सोचता रहूँगा कि ऐसे ही व्यवस्था होती रहे